बोललियै की बोललियै की मतलब केश तेश कटबैके रहै खाली छै दुकान अहाँके हँ तऽ कए रूपा लै छियै बाल कटौनी आ सेबिंग करबैके आ पचहत्तरि हूँ बहुते नहि लै रहलियै हन बहुत छै ई तनी कम करियै ने किएकि आइयो हम नहि होबै ने हमर दू गो भइबा छै ने ओहो आइ अयतै

अच्छा ई जे बोललियै कटोरी कट ओ कए रूपा मतलब ओहोमे किछु जादे रूपा लै छियै की कटोरी कटमे हँ ओ बात तऽ छै

अच्छा तऽ कए केतना बजे दोकान खोलि देबै जे हम आइ जेबै तब कोइ दिक्कत नहि होतै किएकि भीड़ उड़ लागि जा हय ने तऽ तनी दिक्कत होइ जाइ छै कि लाइनमे लगे अच्छा अच्छा तब तऽ की करियै हम आबि जायबै ने

साढ़े पाॅंच सए रुपैआ कैसे तऽ कोन हिसाब से बोल रहल छी साढ़े पाॅंज सए यहाँ तऽ एगो दो हमरा चौक पर छै ओ कम रूपा लै छै डेढ़ सए रूपामे सब किछु कैरि दे हइ होइ छै लेकिन हमहुँ समैझ रहलियै हँ कि मतलब मंहगाइ भेलै लेकिन एतबो नहि कि मतलब एतनो भी बोल दहो आ किएकि सब दिन देखहो कटबै छियै तोरे भिरा कटबै छियै ने तैयो

ओ बात तऽ छै लेकिन फिर तनी देख लियै अपना हिसाब से किएकि बाल बच्चा सब छै दू गो भइबो छै कम से कम चारि पाॅंच गो होइ जैबै अपना हिसाब से देख लियै अब महंगाई तऽ छै तऽ हमसब तऽ समैझि रहलियै कि सब महंगाईके दौड़मे छै जे जे गहूॅंम मिलै रहै दश रुपए ओ आब सोले बीस रुपए भए गेलै ई हम समझै छियै लेकिन फिर भी देख लियै अपने हिसाब सँ ठीक छै ठीक प्रणाम प्रणाम